लोकांनी आपल्या राज्या बद्दल आनी ताच्या भुगोला विशयी जाणून घेवचे अशें खूब इम्पॉर्टन्ट आसा गोयांत गोंय हो फक्त फेमस आसा चडसो बीच आनी सोऱ्या खातीर पूण आमचो गोंय बीच आनी सोऱ्या खातीरूच फेमस ना गोयांत खूबश्यो गजाली जाणून घेवपा सारक्यो आसा गोंयान देवळां आसा चर्चीज आसा कांय बरें लोक आमी सगळें मेळून रावता कितलेंशेच सण आमी बरोबर साजरे करतात गोंयाचे सगळ्यांत आवडीचे आमचेे खाण म्हणजे फिश करी रायस म्हणजेच आमकां सगळ्यांक नुस्तें जायच आसता गोंयचे प्रत्येक घरान हे नुस्तें हे प्रत्येकाक जायच कोणाक ना अशें कोण म्हणूंक शकना गोंय आमचे कांय बरें झाडांनी सगळी कडेन अशें सराउन्डिंग आसा कांय बरें लेकांची भाटां आसा कांय बरें माड आसा माडांक नाल्ल जाता नाल्ल हे कितल्याश्याच तरेन आमकां वापरपाक मेळटा नाल्लाची आमी सोय सदा डेली लायफान आमका जेवणाक वापरूंक मेळटा खोबऱ्याचे आमी तेल काडटात कट्टेचे सुद्दां आमी उपयोग करू शकता ताजे सुद्दां वेगवेगळे आइटमस् करूंक शकता तशेंच गोंय फेमस आसा काजू खातीर काजूचे सुद्दां कितलेंशेच उपयोग करूंक शकतात आमी काजूची फेणी करूंक शकतात काजूचो निरोय करूंक शकतात मे म्हयन्यान गोंयान अशें लोक काजूचे हुर्राक करून सुद्दां पितात माडाचे गोड सुद्दां काडटात गोंयान कितलेंशेच तरेची देवळां आसा कितलें वेग वेगळ्या जाग्यांचे ट्रेडिशनल देवळां आसा जे आमकां गोंयान रावन आमकांच खबर ना कितल्योश्योच ट्रेडिशनल चर्चीज आसात गोंयांत तीन डिसेंबराक आमी कितल्या व्हडल्या तरेन गोंयचे फेस्त साजरे करता गोयांतले आमचे फेस्टिवल्स म्हणजे चवथ आमची दिवाळी कैथलिकांचे फेस्टिव्हलस म्हणजे तांचे नाताळ येता गोंयान रा रावप म्हणजे कितलेंशेच श्रावण सुद्दां आमी अशें वार साजरे करता श्रावणान येता आमची नागपंचमी त्या दिसा आमी गोयांन पातोळ्यो करून खाता गोंयान अशें छप्पन भोग अशे आमी करनात पूण गोंयचे ट्रेडिशनल डिशीज म्हणजे आमचे खतखते जाता मुगाच्यो गांटी जाता आमचे गोडशे म्हणजे मणगणे जाता सोजी जाता वा खुबश्या तरेचे आमचे एक एक ट्रेडिशनल आयटम्स आसात जे सांगून सुद्दां सोपचे ना क्रिस्मसाक ट्रेडिशनल म्हणजे तांचे आइटम्स तांचे दोदोल इतलेंच दोदोल आनी बेबींक सुद्दां तांचे केक आसतात तांचे सुद्दां आमी अशें हिंदू जावन सुद्दां आमी तांचे सण सुद्दां आमी उमेदीन साजरे करतात गोंयान सगळें लोक मेळून रावतात गोंयान अश्यो कितल्योश्योच गा विलेजीस आसा जे आमकां खबर ना जे आमी प्रिजर्व करपाक जाय गोंयान सांग्यार एक कुर्डी म्हणून एक विलेज आसा जी आमकां खबरूंय नासतली की बारांतले धा म्हयने ती उदकान सब्मर्जड आसता आनी ती फक्त दोन म्हयने आमकां पळोवपाक मेळटा हाली हालींच इन्टर्नेटा खातीर आमकां अशें आमी जे जागे केन्ना पळोवंक ना तें जागे आमकां पळोवपाक मेळटा गोंयची फेमस फळां म्हणजे आमचो गोंयचो मानकूराद आंबो आसा गोंयच्या कोणाकूंय विचारलो तरी तो आंबो आवडटाच गोंयचो पणस म्हणजे दोन तरेचे आसतात एक कापो आनीक रसाळ तशेंच आमी पयला आसतले की वता थंय फिश थाली फेमस आसताच आनी नुस्तें हे गोंयकारांक तर जायच आसता गोयांन फिशींग कितले फेमस आसा आनी फार्मिंग सुद्दां आसा खुबश्या जाणांचे जीवन म्हणजेच फिशींग आनी फार्मिंग गोवा हे पयली पोर्तुगीज लोकांनी सगळें आमचेर रूल केल्लो आसा आनी म्हापशेचेच उलोंवक गेले तर आमचे हांगा बोडगेश्वराची आमी जात्रा सेलेब्रेट करतात गोंयचे आमी मिलाग्रेसची फेस्त सेलब्रेट करतात तशेंच आमचो हांलींच स्टेट्हुड डे जावन गेल्लो आसा म्हणजेच तीस मेक आनी गोंयान तशेंच नॉर्थ गोवाक आनीक फेमस आसा ता लयराईची जात्रा